ہم لوگ کے زمانہ میں پہلے کنچی اسکول جاتے تھے پیدل جیسے کہ پڑھنے کے لیے بہن آپا وغیرہ کچھ مسلمان بھی تھے کچھ راجپوت بھی تھے دو تین گو اچھا لگتا تھا آپ لوگ کو پہلے بچپنا کا ہر چیز کھیلنا دھپنا جیسے کہ گڑیا وغیرہ سب جھولا یہ سب جھلتے تھے ہم لوگ وغیرہ سب کھیلتے تھے یہی سب اور سب اگل بغل جتنے بھی سکھی لوگ یہ انٹا وغیرہ سب کھیلتے تھے مل کر کے یہ سب کھانا پکاتے تھے لکھتے پڑھتے بھی تھے وہاں اسکول میں آٹھ کلاس تک پڑھ کر کے چھوڑ دیے آگے نہیں پڑھا پڑھا سکیں پڑھ سکے آگے اور سب اچھا لگتا تھا